ठीक है जी हाँ मैं उसकी मदर बोल रही हूँ

जी मैं देखती हूँ आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना वो बहुत ज़्यादा कल रात से ही उसकी थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी तो उस वजह से शायद हो सकता है मैं देखती हूँ किसी को भेज देती हूँ अगर कोई होगा तो अपने भाई

जी हाँ हाँ मैं अपने भाई को भेज देती हूँ उसका नाम कैफ है वो आपको आप आ जाएगा एक घंटे के अंदर आ जाएगा तो अभी वो शॉप पे है तो मैं फोन लगा देती हूँ तो फिर वो आ के वहाँ से ले जाएगा उसको

जी मेम जी हाँ जी जी सही हाँ जी जी हाँ मैं एक घंटे के अंदर कोशिश करती हूँ अभी शॉप पे है ना तो उसको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा फ़ोन लगा के मैं कॉल कर लूंगी फिर वो आ जाएगा जी ठीक है थेंक यू उसका ख्याल रखिएगा तब तक